औ जोंनि बर' हारियाव माखासे हारिमुआरि सिनायथि होनो हानाय गाननाय जोमनाय आरो मोसानाय बेफोर दङ बिदिनो गाननाय जोमनायाव दख'नाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि दिनै मोसानाया जाहैबाय बागुरुमबा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय बेफोरखौ मोसानानै बर' हारिया गोबां जायगायावनो सिनायथि होबोनो हादों दिनै दख'ना गाननानै बागुरुमबा मोसानानै जोंनि बर' हारिनि सिनायथि हारिमुआरि सिनायथिखौ जों दिनै होनो हादों बागुरुम्बा मोसानाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमुआरि मोसानाय बेखौ मोसानानै जों गोबां जायगायावनो दिन्थिफुंनो हायो मोसानायजों लोगोसे बिदिनो गाननाय जोमनायावबो बर' हारिया दिनै गाव गावनि हारिमु सिनायथि होनो हादों